مہاراشٹرا کاروباری شعبے کے ذریعے مقامی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے ڈیجیٹل مقابلت کی تسلسل کی رہانی مہاراشٹرا کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے کاروبار کی ترقی سے چھیالیس فیصد کی گروہ کی ملی گروہ داخلی پیداوار میں شرکت کرتی ہے فسٹ اسپارک انڈیا وینچر پرائیوٹ لمیٹڈ جیسی کمپنیاں ملاڈ میں کاروباری مواقع مہیا کرتی ہیں جوکہ نوکریاں پیدا کرتی ہیں آمدانی کو بڑھاتی ہیں اور سرمایہ کاری کے مواقع پیش کرتی ہیں یہ تمام اقدامات مہاراشٹر کی معیشت کو ترقی کی راہ میں تشریح دیتے ہیں